हैलो मां भो मोना भागवाणी थी ॻाल्हायां मूंखे अॼु लाइ कैब बुक कराइणी आहे कीअं बि करे मूंखे अर्जंट ई बुक कराइणी आहे छोकी मूंखे बॉम्बे वञिणो आहे हुते मुंहिंजी दादी सास आहे हुननि जी तबियत ॾाढी ख़राब थी वई अथनि अचानक त और उन्हनि जे आस पास में आहिनि माण्हू पर पहचान वारा कोन्ह अथनि हिन करे मूंखे कैब खपे और पंद्रहें मिंटे में कैब खपे तव्हांजे आस पास में कोई कैब वारो हुजे और कोई सुञातलि हुजे उनखे ई चइजो छोकी मां अगरि मूंखे न मिली पइ त मां हिन कैब खे अॻिते बि वधाई स अॻिते बि वठी वञा बॉम्बे ताईं अगरि वञी वठी वञिणो पियो त छोकी हुते कोई कोन्ह उन्हनि वटि और मां तव्हांजे अलावा ॿिए कंहिंजे मथां भरोसो बि नथी करी सघां एॾे टाइम को मां तव्हां वटि ई ईंदी आहियां तव्हांखे ई कॉल कंदी आहियां की मूंखे कैब बुक कराइ ॾियो तव्हां मूंखे सम्झिंदा आहियो ऐं तव्हां अछ जान पहचान वारे खे ई मूंखे मोकिलिंदा आहियो हिन करे भाई साहब तव्हांखे ई हाणे मुंहिंजो कमु करिणो अथव जीअं बि करी करे अॼु जी इन ई तारीख़ जी पंद्रहें वीह मिंट में मूंखे कैब बुक कराइ ॾियो मां तयारु थी करे ॿाहिरि अचां थी मुंहिंजी एड्रस तव्हांखे पतो ई अथव की जलाराम सोसायटी जे ॿाहिरि मां सोना होटल ते बीठी थी माव तव्हां मिंट में पंद्रहें मिंटे में मोकिलियोसि ठीकु आहे भाई साहबु जय झूलेलाल